मुंहिंजो लिखण जो तरीक़ो कहाणियूं लिखण जो तरीक़ो हीअं आहे कि पहिरीं मां रुपरेखा तैयार कंदो आहियां रुपरेखा छा थींदी आहे कि पाण खे छा विषय पाण खे उनमें विझणो आहे पहिरीं उन्हनि सभिनि शयुनि जी जानकारी खणी सभु इकट्ठो करे अलॻि सां रखी पोइ हिकु हिकु शइ करे पोइ पाण लिखंदा आहियूं पहिरीं पाण नंढो नंढो करे सभु शयूं खन कंदासीं रुपरेखा ठाहींदासीं पोए लेखन लिखी सघंदा आहियूं न त त लेखन लिखणु ॾाढो ॾुख्यो थी वेंदो आहे हिन लाइ पहिरीं पाण खे सभु शयूं गॾु करे हुनखां पोइ ल लिखी सघो था पाण खे ड्राफ़्ट लिखण लाइ ॾह पंद्रहं दफ़ा खपंदो आहे ॾह दफ़ा पंद्रहं दफ़ा ड्राफ़्ट पोइ पाण लिखी करे पोइ पाण पढ़ंदासीं अगरि पाण खे कुझु ग़लति लॻो या हुनमें कुझु सुधारण जी ज़रूरत आहे त पोइ पाण हीअं कंदासीं